میں نے ایک پروگرام میں حصہ لیا تھا وہ پروگرام تھا مسابقے کا مسابقہ ہوتا ہے قرآن شریف کا مسابقہ تھا ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا تھا کہ کون اچھا پڑھے گا تو ہم نے بھی وہاں حصہ لیا تھا الحمد للہ وہاں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی دوسرے نمبر پر میں آیا تھا تو انہوں نے دوسرے نمبر والے کو ایک ٹرافی دی تھی جس ٹرافی پر چاندی کا اوپر تاج رکھا ہوا تھا وہ مجھے میرے حصے میں آئی تھی اسے لے کر مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی میں اسے گھر لے کے آیا ماں باپ نے دیکھا تو میرے ماں باپ نے بھی بڑی سراہنا کی اور بڑی دلجوئی کی میری تو وہ ٹرافی آج تک میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے الحمد للہ اور اسے دیکھ کر جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو جبھی میرا میرے جذبات بڑھتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے